मूंखे ॻाइण वॼाइण जा प्रोग्राम डिसणु सु ॿुधणु तमामु पसंदि आहे ऐं मां जॾहिं बि अहिड़ा प्रग्राम थींदो आहे त मां कोशिश कंदो आहियां त मां उन्हनि खे ॾिसणु वञा ऐं गुज़िरियल ॾींहंनि में हिकु प्रोग्राम थियो हुयो जंहिं में घणा ई सिंधी कलाकार आया हुया जंहिं में उषा शहाणी जतिन उदासी नीतू मटई ऐं असांजी काजल चांदीरमाणी हुई मां उन प्रोग्राम खे ॾिठो मूंखे तमामु सुठो लॻियो कटि छाकाणि त काजल चांदीरमाणीअ जी जेकी आवाज़ु आहे तमामु मिठिड़ी आवाज़ु आहे मां हुन खे ॿुधी करे हिकदमि मदहोश थी वियो हुयुसि हू जेको दादा भॼन ॻाईंदी आहे न दादा साधू वासवाणीअ जा असां उन्हनि खे ॿुधी करे मदहोश थी वेंदा आहियूं